ہمارے گاؤں میں مندر ہے جہاں بہت اچھے ہیں وہاں بھجن کیرتن ہوتے ہیں سب پوجا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پوجا کر کے بہت موج مستی کرتے ہیں سب گھوم گول گول گھومتے ہیں اور پھر وہاں جو بھی مورتی ہے اس پہ چڑھاتے ہیں پوجا کر کے خوشی سے سب لوٹ آتے ہیں اور پھر میں انہیں کے بغل میں مسجد ہے ہمارے مسجد بہت ہی خوبصورت ہے ان کے ہی اوپر دو گنبد ہے رات میں بہت ہی جگمگ جگمگ بلف کرتے ہیں اور دن میں بند کیا جاتا ہے وہاں پہ دین اسلامی تعلیم سکھائے جاتے ہیں جیسے کہ پڑھنے قرآن پڑھنا نماز پڑھنا سکھائے جاتے ہیں اور وہاں بہت ہی آدمی وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں کے مال بھی بہت ہی اچھے ہیں امام صاحب بھی بہت اچھے ہیں وہاں کے جو بھی ہیں بہت خوبصورت ہیں میرے مسجد لذیذ ہی ہیں اور وہاں جو بھی آتے ہیں جو بھی آتے ہیں جماعت اس کو کھانا دیا جاتا ہے اسے عزت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ناشتہ بنایا جاتا ہے وہاں پہ صاف ستھرا کرنے کا ایک ہفتہ میں صاف ستھرا کرتے ہیں جیسے کہ پوچھا لگانا جھاڑو لگانا اور دو گنبد ہیں وہاں پہ بہت ہی خوبصورت ہے اور دن رات میں رات میں بلف بڑھتے ہیں اور دن میں جو ہے نا بتایا جاتا ہے بغل میں ہی گیٹ ہیں اور پھر اندر گھستے ہی وہاں پہ جو ہے مرکری لگا ہوا ہے